आंगो भुटान जायगायाव बेरायहैनो मोजां मोनो मानोना बे जायगानि द्रिस'आ बिरात मोजां जेरै फिफां लाइफां हाजो आरो दै स्राय स्राय आरो अनेक जिब जुनार बेहाय नुनो मोनो बेरायनो मोजां आर्खि आरो आरो मानासआबो मानास नेशनेल पार्कआवबो आं थांनो लुगोयै बेवहाय माने अनेक रोखोमनि फिफां फिफां लाइफां आरो लोगोसे दाउ अमा फारौ जिब जुनारफोर मोजां मोजां नुयो आर्खि इलिफेन्ट बायदिफोरखौ जों नुयो मानि बेवहाय थांनानै आर बिनि बार हावाया जोबोत मोजां गुसु निजोम बेबायदि बेखायनो बेफोराव थांनो मोजां मोनो आर्खि सरलपाराया बेवहायबो आं थांनो मोजां मोनो सरलपारायावबो बेबायदिनो दै स्राय स्राय निजोम जायगा फिफां लाइफां बायदि नुयो हाजो खाथि हाजो नुहुरो बोखौ बेनिथाखायनो आं बेवहाय मोजां मोनो आरो बेरायनो दा आरोबाउ अनेक जायगा दंबावो जेरै अनेक पार्क दंबावो बेफोरावबो थांनो आं लुगैयो दा थांजोब मोनाखौ आं थांगोन उनावहाय आं नायनो लुगैयो आरो दृश' मोजां मोजांफोरखौ आं नायनो लुगैयो बेखिनियानसै